महाराष्ट्रा में धंधनि लाइ व्यवसाय लाइ घणे ई अवसर आहिनि हर कंहिं माण्हू खे पंहिंजी जेका हुनखे हिलमि आहे उन अनुसारु पंहिंजो कमु करे सघे थो खाधे पीते वारा दुकानु हिते सुठो हलंदड़ आहिनि अहिड़े नमूने जीअं हिते ऑफ़िसूं घणियुनि कंपनियुनि जूं आहिनि त उन्हनि ऑफ़िसुनि में वञण लाइ टैक्सी थी मोबाइल थियो ऑटो थियो इहे इनजी वधीक हलंदी आहे अहिड़े नमूने सां जिनि माण्हुनि खे हितां निरियात करिणो हुजे या आयात करणो हुजे त उहो बि उन धंधे में अची सघनि था एड़े नमूने सां बंबई में वॾो शेयर बाज़ार आहे उनमें उहो पंहिंजी इंवेस्टमेंट करे सघनि था ऐं शेयर बाज़ार में अॼुकल्ह म्युचुअल फंड बि माण्हू उनमें पैसा विझी सघनि था अहिड़े नमूने सां बैंकुनि में इंवेस्ट करे सघनि था अहिड़े नमूने सां जेके प्रॉपर्टीसि आहिनि उननि में बि पंहिंजा पैसा लॻाए सघनि था ऐं घणनि ई क़िस्मनि जो अॼुकल्ह हिते टूरिज्म उन हिसाब सां बि हिते वधीक ऐं वधीक आहिनि चांसिस